जोंनि खाथि खालायाव दङ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टाव दा बर्तमान गथा बायलायनाय हा आबाद मावो राभा बस्ति हताबारि दुइ नं हताबारि जोंनि गामि ओनसोलावहाय दुइ नम्बर हुराबारिनि सोनाबहा गामि बे हाया हा माइसालि आरो बेनिखायनो दैयाबो बिरात थायो गोबां सम दा बे बिगायावनो त्रिस मन पइत्रिसमन जायो स्वर्न'मासुरिया

आरो बेनि साहा फाख्रिबारि दङ फाख्रिबारि बालिगाव बे साइडआव दुब्लिया दहला बेवहायबो गोबां माइ जायो बेवहाय बिगायावनो बिसमन पसिसमन जायो बिसोरना

औ आरो जोंनि खोलाहा

जोंनि खोलाहा गामि फाख्रिदिया गामि दं हारसा गामि बे गामिनि फोथाराबो गोबां माइ जायो दैनि आंखाल गैया गोबां मोजां माइ जादों देग्लायबो देग्लाय स्वर्न'मासुरिखौनो गायगोन बिगायाव पसिसमन गाहाम जायो खमावनो आरो हासार मोजां होयोब्ला त्रिस मनालागि थाङो बिगायाव

दा हा एसेल'फोरा स्वर्न'मासुरि गायनानैसो रैखाथि जादों दा गुबुन माइ गायोब्लाथ' माइआ गोबां जायाना बेनिखायनो गायो दोन्थ'दो माब्लाबा रायज्लायसिगोन दे दोनबाय